जब हम हमारा घर को छोड़ के एक नई जगह घर अपना लेते हैं या किराए से जाते हैं तो हमें सबसे पहले हमारा मीटर अपडेट करवाते हैं जिसमें हमें सारी जानकारी ब बताते हैं कि जो पहले का बकाया बिल वगैरह यदि कुछ है तो वह उसे हटा दिया जाए क्योंकि अब हम इस जगह पर रहेंगे तो हमारा नया माकन होने के कारण जिसका जो भी बिल बनेगा वह हम रहेंगे तो इसके लिए हमें बिजली विभाग केंद्र में फोन लगाएँगे और उनसे बोलेंगे आप हमारा नया मीटर लगवाकर जाए और हमारा पुराना जो बिल बकाया उसे किलयर करें क्योंकि हम आज की तारीख से आने वाले भविष्य में जो भी मंथली हमारी बिजली बिल की रीडिंग बनेगी वह हम आपको देंगे इसमें हमारा नया पता हमरा आधार नम्मर हमरा मोआइल नंबर हमारा इमेल नंबर जोड़ें और हमें बीजदीं बिजली प्रदान करें जो कि बिजली विभाग द्वारा हमें दी जाएगी तो यह सब हम उस बिजली विभाग में कॉल करके बता सकते हैं और अपना एक नया मीटर बनवा सकते हैं यह हमारा एक मुख्य कार्य रहेगा विजली विभाग की तरफ से